दस से पांच गो अक्षर हम बताबे जा रहल छी अपने के एक सए पांच सौए एक हजार तीन हजार पचीस हजार एक लाख